کچھ سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو پہلے کے جو فون تھے موبائل تھے وہ کی پیڈ ہوا کرتے تھے اور بہت ہی سپمل اس میں کچھ ہی فنکشن ہوا کرتے تھے زیادہ فنکشن نہیں ہوتے تھے لیکن موجودہ وقت میں دیکھیں موجودہ وقت میں ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے اتنی بڑھ گئی ہے کہ ٹچ اسکرین آ گئے اب تو کچھ موبائل ایسے آ رہے ہیں جو صرف آپ اس کے ٹچ کے اوپر اشارہ کریں تو اس پہ بھی چلتی ہے اور اتنے سارے فنکشن اگر فوٹو لینا ہے تو کیمرے کی ضرورت نہیں موبائل کافی ہے گانا سننا ہے تو کسی اسپیکر کی ضرورت نہیں آپ کے لیے موبائل کافی ہے مووی دیکھنی ہے کچھ دیکھنا ہو اس کے لیے آپ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں موبائل کافی ہے تو اس اعتبار سے مانا جائے تو پرانے زمانے اور کچھ سال پہلے کے موبائل اور آج کے موبائل میں بہت زیادہ زمین و آسمان کا فرق ہوگیا ہے اور میں جو ہے موبائل کے ریچارج اور ڈیٹا پیک پر ماہانہ لگ بھگ چار سو روپے خرچ کرتا ہوں اس لئے کہ جو موبائل کا ریچارج ہے لگ بھگ میرا ڈھائی سو کا ہوتا ہے ٹو جی بی پر ڈے کے اعتبار سے لیکن پھر بھی میں وائی فائی کا بھی استعمال کرتا ہوں تو وائی فائی کا استعمال کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ ہم فیملی رہتے ہیں تو سب کا کنٹری بیوشن ہوتا ہیں اس وجہ سے اس میں زیادہ پیسے نہیں لگتے ہیں سو ڈیڑھ سو روپے لگتے ہیں پر پرسن تو اس اعتبار سے میں چار ساڑھے چار سو روپے لگ بھگ میں خرچ کرتا ہوں اس پر